हांव चवथेंत आसतना म्हज्या बापायन म्हाका पेंवपाक शिकयलो चवथी म्हणल्यार सुद्दां वय खूब ल्हान आसता पूण शिकपाची गरज आशिल्ली उदकांत समज पडलो वा उदका कडेन जेन्ना गेलो जाल्यार स्वताक कशें वाटावचें ह्याच हेतून म्हाका म्हज्या बापायन म्हाका शिकयलो सगळ्यांत पयलीं हांव उदकांत पेंवपाची खंयची स्टायल शिकलो म्हणल्यार उदारो पेंवपाक पयलीं शिकलो हांव म्हणजें हांव जेन्ना उदकांत म्हाका देंवयलो तेन्ना अशें तोंड सकयल घालून पेंवपाक म्हाका खूब त्रास जातालो नाकांत उदक वतालें पूण अशीं तीं कॅनां फ्लोट जावपाची कॅनां उफेवपाचीं कॅनां बोयीं वा वांजा जीं बांदिल्लीं तांच्या आदारांत हांव न्हय असो उदारो पेंवतालो आनी उदारोच हांव हात पांय मारून मुखार वचपाक शिकलो सो ती तो हो बॅक्स्ट्रोक सगळ्यांत पयलीं हांव शिकलां उदकाक खूब भितालो उदकांत देंवपाक भंय दिसताली बुडपाची भंय आशिल्ली उदकांत कोण खातलो म्हूण भंय आशिल्ली ताका लागून उदकांत देंवप खूब म्हाका अशें दिसतालें की जीव वतलो ताका लागून हांव उदकाक खूब भितालो आजुनय उदकाक उदका कडेन आनी उज्या कडेन ह्या दोन गजालीं कडेन म्हाका थर्त भंय दिसता पूण सगळ्यांत चड म्हणटा ती उदका कडेन अणभव इतलोच की जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना बापायक बापूय कितें करतालो वा बापाय फाटल्यान वचपाची म्हाका खूब आवड आशिल्ली आनी एक दीस बापायन म्हाका सांगनासतना म्हज्या बाबान सांगनासतना म्हाका उदका कडेन तो घेवन गेलो व्हाळार आमच्याच घरा सकयल एक व्हाळ आसा त्या व्हाळार तो म्हाका घेवन गेलो हांवें बापायक बापाक एका बाबाक म्हणलें की आमीं हांगा कित्याक आयल्यात आनी तूं तीं कॅनां कित्याक बांदता दोन कॅनां घेतलीं पॅट्रोलाचीं तीं पॅट्रोलाचीं दोनूय कॅनांक गुड्डी लायिल्ली आनी तीं अशीं ताणें दोन अशीं मोठ्या सुमाचे दोरयेक बांदिल्लीं मातशें डिस्टेंस दवरिल्लें म्हाका दिसलें तो एक कितें तरी करपाक आयला आसतलो वा गरोवपाक आयला आसतलो कारण एक गरोव गरोवपाचो छंद आशिल्लो आवड आशिल्ली एक ताका म्हाका दिसलें तो गरोवपाक आयला म्हणून हांवें ताका सहज विचारलें बाबा आमीं हांगा कित्याक आयल्यात सो बापायन म्हणलें पळय उदकांत पळय कितें दिसता तुका हांवें म्हणलें उदक त्या वेळार आमच्या त्या व्हाळाचेर बांद घालताले बांद घालताले तें उदक सुकतालें उदक फ्लोव जायना आशिल्लें मंद व्हावतालें सो उदक आडायल्ल्या कारणान उदकाचो कलर जो आसा तो नीळपड जाल्लो नीळसोसो दिसतालो आनी उदक मातशें जड कशें आशिल्लें सो उदकांत पडलो जाल्यार तूं व्हावून वचपाचे चांसीस नाशिल्ले पूण बुडटलो आशिल्लो इतले मात श्यूअर की उदक जें आसा तें दोन पुरीस इतलें खोल उदक वाडिल्लें व्हाळाक आनी ताका लागून उदकांत म्हाज्या सारकिलो त्या वेळा वयलो जर हो पडलो जाल्यार तो हमकास बुडपाक शकता आशिल्लो आनी बुडटलो आशिल्लो

बापायक विचारलें हांवें कित्याक आयल्यात आमीं हांगा तेन्ना ताणें म्हाका विचारलें की आमीं हांगा आयल्यात ते उदकांत नुस्तें धरपाक नुस्तें धरपाक म्हणटकच ताणें म्हाका म्हणलें की सकयल पळय उदकांत हांवें पळोवपाक अशी पाक काडली आनी पळयता पळयता तांणी पयलीं कितें केलें की तीं दोनूय कॅनां पयलीं उदकांत उडयलीं आनी उदकांत उडयतना मागीर बरी बिंदास पळयता की नुस्तें त्या कॅना कडेन कशें येतलें तें पळयता पळयता बापायन म्हाका उबारलो आनी झाप्प करून त्या कॅनाचेर उडोवन दिलो उदकांत आनी त्या वेळार हांव इतलो भिलो उदकाक की आतां हांव बुडटलो म्हणून पूण त्या कॅनाच्या आदारान हांव हुबलो उदकाचेर हुबलो आनी हुबतकच म्हाका पेंवपाक बापायन शिकयलें हात पांय कशे मारप शिकयलें आनी तातूंतल्यान हांव पेंवप शिकलो